आं न'आव फिसिनाय जुनारफोरा

गासैखौबो जुनारखौनो फिसियो आं अमा दाउ बोरमा मोसौ गासैखौबो फिसियो अमानिफ्राय आङो अमाखौ आङो मानै फिसियो फिसिनानै आद माह जाबोला फाननाय जायो अमाखौ आरो भिटामिन बिजि होयो आरो अमाखौ फाननानै मासे अथ्र' हाजार मोनो मासेयाव अबावबा देरोबा बार' हाजार मोनो आरो अमा लाना अमा देरबासो दाम मोनो आरो बेमार जाबोला लकसान जायो बेमार जाबा फाहामनो हाया बिजि होबाबो हामनो नागिरा गुन्दै बायनानै फिसियो अमाखौ अफ्रि सावनानै फिसियो आरो दाउखौ खासि खालामनानै फेदेरनानै फानो मोसौखौ मोसौ गाय फिसिनानै गाइखेरखौ फाननानै फैसा मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बोरमाखौ फिसियो आङो बोरमाबो फिसियो फिसिनानै खासि खालामो खासि खालामनानै मानै बोरमा खासि खालामनायखौहाय उन्निस बिससो बिस हाजारसो मोनो आरो ओमफाय आरो लकेल दाउखौबो फिसियो ओमफ्राय आरो खासि खालामनानैबो आं फिसिनाय जायो आरो दाउखौबो खासि खालामनानै फाननाय जायो आरो आरो बिदिनो फाननानै आङो निजायनि खरसखिनिखौ दिहुननाय जायो सोलिनायखिनिया फैयो आरो